میں ممتا چکن سروس سے بول رہا ہوں

جی یہ آپ کے پاس جو رائس چاول ہے اِس بار اٹلی کے بہتر نہیں تھے اِس کو بہتر

اچھا اچھا اچھا نہ اٹلی کے جو ہے رائس جو ہے اُس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے اور شکایت کا موقع تھا تو کوشش یہ ہو کہ کہ شکایت کا موقع نہ ہو اچھا اچھا اچھا اچھا تو باقی چاول وغیرہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اور کون سے چاول آپ کے پاس بہترہیں اٹلی کا ہی جو سب سے بہتر پرائس میں ہو وہ بتائیے ہاں اور جو بھی آپ کے پاس بہتر چاول ہو سب کے فوٹو اور پرائس کے ساتھ ہمیں واٹسایپ پہ بھیج دیجیے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا جلدی کیجیے گا کہ تاکہ بآسانی ہو جائے ہمارے لیے ٹھیک اوکے